हांव आतां कपड्याचेर बीन ड्रॉईंग काडटां मोर काडटां शेवणीं काडटां सोंसो ड्रॉईंग करतां मागीर हरण बीन तसलें ड्रॉइंग करता कमळ ड्रॉईंग करता आनी कितें ड्रॉईंग फुलां ड्रॉईंग करतां आनी अशें हांव करता ड्रॉईंग आनी कोणाची किदेंय पळोवन किदें किदेंय हांव ड्रॉईंग करता आनी कोणाक कोणें म्हाका पेंटींग करून ती म्हळ्ळें बीन हांव तीं दिता सुर्यकमळ बीन तें ड्रॉईंग करता अशें करून हांव ड्रॉईंग करता आतां मोबायलाचेर बीन पळोवन कसलीं कसलीं ड्रॉइंगां आसतात न्हू तीं मोबायलाचेरूय बीन पळोवन हांव ड्रॉईंग करता कसलीं कसलीं आतां मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा न्हू कपड्याचेर बी ड्रॉईंग करता पेंटींग करता आतां हांवेन केल्या ड्रॉईंग कपड्याचेर पेंटींग केलां मोराचें जावं कमळाचें फुलाचें पेंटींग केलां हांयें